मेरे गाँव में स्टेट बेंक है हम बैंक से लोन लेते हैं लोन लोन लेते हैं इसके बाद अपना पैसा यह निकालते हैं हम जैसे कि किसी की शादी विवाह करना है तो कैसे करें तो और ये लोन लेते हैं तो देखते हैं पहले कि कौन बेंक से मतलब पर्सेन्टेज कम है उस बैंक से हम लोन लेते हैं जैसे कि एस बी आय बैंक है एस बाय एस बी आई और बैंक हैं तो उससे पर्सेन्टेज कम मिलता है तो बेन बेंक के लोन लेने में सुविधाएँ मिलती हैं तो अच्छी सुविधा है तो हम लोन लेते हैं फिर लोन लिए तो किस जगह हमको ए पैसा ख़र्च करना है कैसे करना है तो उस हर एक चीज़ को हमको देखकर ही पैसे को ख़र्च करना ख़र्च करना है फिर जैसे कि कि मतलब किसी की शादी हो या कोई बीमारी पड़ गए कहीं गए कोई परेशानी में पड़ गए तो ऊ सब जगह यह पैसा ख़र्च करने के लिए ठीक हैं तो बैंक से लोन लेना मतलब ह अगर परेशानी है तो लोन ले सकते हैं लोन ले लेते हैं तो यही उत्पादों में हैं तो मेरे गाँव में स्टेट बैंक है हम बेंक जाते हैं तो फर्म अप्लाई करते हैं फर अप्लाई करने के बाद तो मुझे लोन मिलता है तब हमें पैसा निकासी करते हैं तो पैसा निकासी करते हैं तब हम पैसा घर लाते हैं तो सही सही जगहों पर पैसा अगर उह ऐसे पैसा ख़र्च नहीं करते हैं अगर कोई एमरजेन्सी हो कहीं कुछ हो तो उसमें हम पैसा ख़र्च करते हैं अश्टेट बैंक से पैसा लेते हैं हम उनके द्वारा जैसे कि मतलब वो किसी में ज़्यादा पर्सेन्टेज ले रहे हैं हम दे नहीं पाएँगे किसी में कम ले रहे हैं तो हर बैंक से मतलब पूछकर पता करते हैं कि कौन में पर्सेन्टेज कम है आगे समय में हमें देने में कोई परेशानी नहीं हो हम लोन चुका सकते हैं लेने के बाद हं इसीलिए आज कल तो सुकन्या वाला भी ऊ मतलब बच्चे के लिए हैं हम पैसा भी जमा कर सकते हैं हम पैसा जमा करने के बाद बेटी की शादी मत विवाह में पैसा निकासी करते हैं पैसा निकासी करने के बाद अपना बेटी की शादी में ख़र्च करते हैं तो इस आज कल तो ढेरी तरह के ही लोन मतलब सुविधाएँ हैं तो अपना मतलब हर एक तरह से जानकारी पहले जानकारी लेते हैं कि कौन बैंक में कौन बैंख में हमें पर्सेन्टेज कम मिल रहे हैं हम बैंक में लोन लेंगे तो हमें आगे समय में देने में लोन चुकाने में कोई परेशानी नहीं होगी कोई तरह की दिक़्क़त नहीं आएगी धीरे धीरे करके हम लोन जमा कर सकते हैं लेने के बाद समय पर लिए और समय पर लोन मतलब वापस कर दिए तो उससे क्या होता है क्रेडिट भी अपना अच्छा रहता है और सही समय पर हर एक चीज़ का उपयोग कर सकते हैं एक बार लोन लिए कभी इधर उधर में ख़र्च कर दिए नहीं दे पाए ये भी नहीं होना चाहिए लोन लेने के बाद अपना सही जगह उपयोग करना चाहिए काम हो जाने के बाद आप उसको चुक लोन एक ऋन हो जाते हैं उसको चुकाना बहुत ज़रूरी हो जाता है इसीलिए हमको लोन लेने से पहले सोचना भी पड़ता है कि हमको चुकाना है लोन इसलिए हम अपना पर्सेन्टेज देखकर लोन लेते हैं कि इतना पर्सेन्टेज में हम दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे इसीलिए हम में अपना ये समय के अनुसार अपना लोन लेते हैं यह नहीं कि इतना से इतना ले लिए कभी नहीं दिए तो आगे समय के लिए एक ऋण बन जाता है कि हम लोन लिए नहीं दिए इसीलिए पर्सेन्टेज देखते हुए हमको लोन लेना चाहिए जैसे एस्टेट बैंक हुआ सेन्ट्रल बैंक हुआ मिनी बैंक हुआ कई तरह की बैंक है अब तो हैं पहले तो इतना भी नहीं था अब तो बहुत है तो इसलिए अपना जइए बैंक में हम जाते हैं बैंक और पूछते हैं मनेजर से केसियर से कि कितना है कैसे परटेसेंज है जो मतलब हमें आगे समय में चुकाने में कोई तरह की परेशानी नहीं होगी हम चुका सकते हैं इसीलिए हम पूछकर जो सबसे कम पर्सेन्टेज बोलते हैं तो वहाँ अपना लोन लेते हैं